ہلو السلام علیکم یہ ریسٹورینٹ کے مینیجر صاحب بات کر رہے ہیں نا جی میں آن لائن آپ سے آڈر کیا تھا چند ایٹمس کے بارے میں چند چیزوں کے تعلق سے وہ آپ پہنچ جاتا چار پانچ بجے تک بولے اب تک نہیں پہنچا اس کی وجہ جاننے کے لیے میں آپ سے کیا تھا اچھا آپ کا ڈلیوری بوائے نکل گیا ہے تو پھر ہم تک نہیں پہنچا اچھا پھر تو ٹھیک ہے ان سے آ گئے ہے بتائے گھر پہ کہ آ گئے ہے پہنچ گیا ہے لیکن دیر سے لا کے دیے تاخیر سے لا کے دیے اور بہت کافی دیر ہو گئی ہم لنچ کے واسطے منگائے تھے آڈر کرے تھے اب تو یہ مغرب کا وقت بھی ہو گیا اب لوگ مہمان آئے ہوئے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگاں انتظار کر رہے ہیں تو یہ آپ سے شکایت یہ ہے کہ آپ جو ہے سو اس کی ذمہ داری بخوبی نہیں نبھا رہے ہیں آپ آپ کی لا پرواہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں یہ آپ کے ریسٹورینٹ کی جو ہے سو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے آپ آپ کا جو ہے سو یہ آپ سے آپ کے بد نامی ہے لہذا آپ جو ہے سو اس کو فوری اس کا نوٹ لیجیے درست کیجیے ورنہ ہم اس کی شکایت دوسرے اعلیٰ عہدیداروں کو کریں گے اور یہ اس کا خیال رکھیے شکریہ